औ सिस्टार माने आं मोनसे खोथा सोंनो नागिरदोंमोन माने आं क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन नालाय क'क्राझाराव थांनानै ओरै नोंसोरनि गामिथिं थांनो नागिरदोंमोन आङो बे लामा औ लामाखौसो क'क्राझाराव थांनानै बबे गारिखौ गाखोनांगौ मा गारि आं गसाइगावनिफाय आं टावन आव सफैबाय औ बे ट्रेन निफ्राय ट्रेन नि स्टेशन आव औ ओंखारबाय आरो

औ औ

हेल' औ औ औ

औ औ

बिस थाखा लायोमोन आरो बे आरो बेनिफ्राय टट' गाखोबावनांगौ

लामाया मोजां

ए औ जायो माने मोनसे खामानियाव थांनो नागिरदों नालाय आं बैहाय हा लादोंमोन माइ गायहोदों बेखौ नायनोमोन आङो गोबाव गोबाव जाबाय नालाय आं थाङैया औ दे होनबा सिस्टार दोनथ'नोसै दे औ औ औ दे